आंहा न'आव बिब' बिनानाव सानै बिदाफोर सानै दङ जोङो गासै साब्रै दा जोंनि गेजेराव गोरोबलायनायानो जाहैबाय जोङो बिब' बिनानाव मेथाइ ख'ननो मोजां मोनो मोसानो मोजां मोनो आरो फारागथियाव दं जाहैबाय आंनि बिदा बिसोरो मेथाइ ख'न्नायाव इन्टारेस्ट गैया खिन्थु दामनाय देनायाव इन्टारेस्ट दङ बिसोरो गिथार दामो दल दामो बेफोरखौ दामनायाव बिसोरो इन्टारेस्ट दङ जोङो बिब' बिनानाव मेथाइ ख'ननाय मोसानाय बेफोरावहाय मोजाङै गोरोबलायो सानैजों मोसालायो जोङो मेथाइ ख'नलाय लायो ज' ज' आरो जोंनि बिदाफ्रा जोंनि मेथाइ खन्नायाव दामनानै होयो मोजाङै ज'यै जोङो साब्रैजों मोजां मिलायनानै दामो मेथाइ ख'नो मोसायो मोजाङै मोजां गोरोबनानै थालायो अनलायो जोंनि गेजेराव जेबो दावराव दावसि जाया जों ज'यैनो गोरोबलायनानै थायो हयथ' जोंनि फारागथिफ्रा जाहैबाय जों बिब' बिनानाव मोसानो मोजां मोनो मेथाइ ख'ननो मोजां मोनो आरो जोंनि बिदाफ्रा दामनाय देनायावहाय इन्टारेस्टटेद दं नालाय बिसोरबो दामनाय देनायफ्रावहाय बांसिनै गोसो होयो आरो जोङो जो जोंनि मेथाइ खन्नाय मोसानायावहाय जोङो गोसो होयो दा जयै जोङो मिलायनानै जों मेथाइ ख'नो मोसायो बिसोरो दामनाय देनायफोरजों जोंखौ हेफाजाब होयो दा जोङो ज' अनलायनानै गोरोबलायनानै थायो